ٹیلیویژن ہم بہت کم ہی دیکھتے ہیں ٹیلیویژن میں اگر دیکھتے بھی ہیں تو جیسے میرا پسندیدہ جو ہے وہ بگ بوس کا ہوا کپل شرما ہوا اور کچھ ایسے فلم ہیں جو پریوارک فلم سے ہے وہ ہم کو اچھا لگتا ہے دیکھنا اور ہم وہی دیکھتے ہیں ٹی وی میرا جو ہے اچھا اور اچھا اچھے لگتے ہیں دیکھنے میں ٹی وی میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں لیکن میرا بس وہ کپل شرما اور یہ بگ باس اور ایک وہ جو گھر دوار پھلم یہ دیکھتے ہیں اور ہم کو اچھا لگتا ہے دیکھنا ہمارے لیے بہتر اور اچھی چیز ہے ٹیلیویژن کو دیکھنا ہم زیادہ نہیں پسند کرتے ہیں دو ہی چار ہے جو ہم کو اچھا لگتا ہے دیکھنا